कृषि विभागसँ सभसँ बढ़िआँ छै फायदा कारी छै गाए गाएके मतलब छै कि सभसँ बढ़िआँ गाय छै सभ हिनका तऽ पूजा प्रतिष्ठा मरनी हरनी जतेक किछु छै सभमे काज छै हुनका काजसँ तऽ कोइ अथिए नहि छै से कि नहि नहि के तऽ कोइ नामे नहि छै सभ बातमे तऽ हुनकरे देवता पितर मानल जाइ छै जेना गाय माय भेलै प्रत्येक बातमे गाय माय भेलै पूजा प्रतिष्ठासँ लेकर सभसँ पहिले खाना पीना बनाउ गाय मायके खिआ आउ सभसँ पहिले लोक तऽ की करै छै सभसँ अगिला रोटी बना कऽ गायकेँ खिआ दै छै की से हमरा घरमे धन सम्पत्ति बनल रहय गायके गोबरसँ आङ्गन नीपै छियै चिपड़ी पथै छियै गोरहा ठोकै छियै ओहिसँ नहि होइ छै तऽ फेर खेतमे पटाइ अबै छियै ओहिसँ गहूँम चाउर धान मक्का बहुत उपजै छै उपजै छै उपजि कऽ सभ काज हो रहल छै गायसँ तऽ दूध बेचैत छियै दूधसँ दही बनबै छियै दहीसँ घी बनबै छियै घीसँ छाल्ही बनबै छाल्हीसँ घी बनबै छियै घी पूजा प्रतिष्ठा हर चीजमे काम दै छै गाय जैसन तऽ चीज नहि केओ छै गायसँ बढ़िआँ चीज हमरा किछु देखाए नहि पड़ि रहल हेँ से गाय गाय मायसँ बराबर मायसँ बेसी मान्यता कयल जाइ छै कि बच्चा होइ छथि तखने गायके दूधसँ कहै छै कि गायके दूध खेतै तऽ ओकर दिमाग मानसिक सभ बढ़ल रहतै कि कमजोर नहि हेतै महीँसके दूध नहि खाउ दिमाग मोट भऽ जायत मगर गायके दूध मानल गेलैए कि नहि खेबे करू जाहिसँ कि बच्चा सभके मानसिक शक्ति एकदमसँ बरुआर बनल जेतै पढ़य लिखयमे एकदमसँ टाइट रहतै की जाहिसँ कि पढ़ाइ लिखाइ तऽ पातर दिमाग रहतै तऽ तुरन्त पढ़य लिखय चलि अबै छै ओतेक नहि रहै छै तऽ ठीक रहै छै बकरी जेना पोसियौ मुर्गा पोसू मुर्गा पोसै छै आ बकरी पोसै छै बकरीके चरबै छै चरा उरा कऽ अपन जकरा जेना मोन भेल कयलनि बकरीके पोसलनि दू गो चारि गो बच्चा दै छथिन दू गो चारि गो बच्चा दऽ दै छथिन तऽ ओकर बिजनेस बढ़ै छै बिजनेस करयवला आदमीके लेल तऽ बकरी सहीए छै मगर ठीके छै लेकिन जेनाकि से बिजनेसवलाके लेल बकरिए ठीक छै मगर मान्यता करयवलाके लेल गाय ठीक छै गायमे तऽ माता लक्ष्मीके वास छै मगर बकरी रुपैआ कमायवलाके लेल तऽ मांस ओकरा बेचि कऽ जाहिसँ कि दू गो चारि गो बच्चा देलकै तऽ ओकर बिजनेस बेसी भेलै तऽ बिजनेसमे तऽ बेसी भेलै तऽ हुनका तऽ रुपैआ कमायके छै तऽ ठीके भेलै मगर गायके मायके बराबरमे गाय छै गायके जे सेवा करै छथिन हुनका तऽ धन लक्ष्मीके कोइ कमिए नहि रहै छथिन भण्डार भरल रहै छथिन कुबेर महाराजके वास छै हुनका खुड़ामे हुनका पएरमे सभके सम्पत्ति धन बन बनल बढ़ल रहै छथिन की किछु किनको किछोके कमी नहि होय दै छथिन गाय ऐसन माता छथिन कि पृथ्वीपर हुनका जैसन तऽ दुनिआँमे केओ छैहे नहि